मां पैन मां हिक मूर्ति ठाही हुई पिछले सालु गणपतिअ ते जॾहिं गण गणेश चतुर्थी आई हुई त मां सोचो हुओ पंहिंजे घर में पाण ई मूर्ति ठाहींदमि मां बाज़ारि मां न वठी ईंदमि छोकी बाज़ारि में अॼुकल्ह जेके मूर्ति थी मिलनि उहे वरी पॉल्यूशन थी कनि वञी करे नदियुनि में त मां पंहिंजी मिटी घुराई ईको फ्रैंड्ली ऐं हुन सां मूर्ति गणेश भॻिवान जी ठाहिण जी कोशिश कई त पहिरियों त छा थियो पहिरियों त ॾाढियूं परेशानियूं आहियूं छोकी मां पहिरियों दफ़ो पई ठाहियां मूर्ति गणेश भॻिवान जी त पहिरियों मां मिटी खे पाणी में मिलायो थोरो थोड़ो उन खे गणपति जो आकार ॾियण जो कोशिश कयो त छा थियो हिकु बार त थोरी सुठी ठही पोइ टुटी पई हुन में क्रैक अची ऐं उहा टुटी पई पोइ वरी मां हिमत न हारी मां ॿीहर ठाही ॿीहर मां कोशिश कई की गणपतिअ जी मूर्ति ठाहियां पोइ धीरे धीरे ठही वई हिकु बार ॿी टुटी वरी हिकु बार छा थियो मां वियमि किथे थोरो ठाहे करे वियमि मां चओ अची करे ॾिसां पोइ अची करे ॾिसां त वरी उहो थोरी बिगड़ी वई हुई कंहिं ॿारु हथु लॻायो हूंदो पोइ मां हुते ई विही पोइ गणपतिअ जी पूरो ध्यानु कयो मूर्तिअ जो की मां सुठी ठाहियां पंहिंजो ध्यानु सॼो मां गनपति भॻिवान ते ई लॻायो आखिर भॻिवान पंहिंजे भॻतनि सां नाराज़ु पाण अची पंहिंजो कमु कंदा आहिनि भॻिवानु पैंजे भॻतनि सां थोड़ी न नाराज़ु थींदा आहिनि उहे पाण अची पंहिंजो कमु पाण कंदा आहिनि त मूं गणपति जी मूर्ति आखिरकार मूं सां ठही पोइ जॾहिं ठही मां हुन खे पेंट कयो जॾहिं सुकी वई आराम सां पोइ मां उन खे पेंट कयो पोइ ॾाढी सुठी थी पोइ असां जॾहिं गनपतिअ ते रखियोसीं विराजमान कयोसीं आरती पूजा कईसीं पोइ सभु माण्हू ॾाढी तारीफ़ पया कनि ॾाढी सुठी ठही हुई उहो मूर्ति मुंहिंजी